हँ तऽ किसान आदमीके मतलब ईसब काम करिके अपना किछु मतलब ई करिके कि कहै छै सैलूनके काम करै छिए ओहिमे दुइगो रुपैआ होइ जाइ छै सब बाल बच्चा अपन खएलहुँ पिलहुँ ओहिमे किछु पइसा बचि गेल किसानीसे नहि ने कभी रौदी भै गेल कभी किछु भै गेल कभी बारिश पड़ि गेल कभी गङ्गा आएल गङ्गामे डुबि गेल हँ तऽ ईसब कि मतलब कोना होतै नहि नहि काम धन्धा करबै तऽ अपन दोकान सैलून कएने छिए दिल्लीमे रहलहुँ दिल बाहर चलि गेलहुँ दिल्लीमे काम कएलहुँ अपन सैलून कएने छिए अपन फुटो कमाइ लेलहुँ हँ एतऽ कि कहै छै सब ओहेमे दुइगो रुपा बचलै ओहेमे खएलहुँ पिलहुँ सब ओहेमे कि कहै छै तब अएलहुँ फेर अपना काम धन्धा कएलहुँ किछु ओन्ने आँ फेर सालमे खेतिओ करि लेलहुँ बाहरो चलि गेलहुँ ईसब मतलब अथी कएलहुँ तब कि कहै छै जे आओर नहि होइ छै तऽ आओर किछु काम कएलहुँ सैलून नहि कल किछु सैलूनके काम नहि चलै छै तऽ आओर किछु बेच करि लेलहुँ काम धन्धा हाँ तब होइ गेल आओर किछु तब जाके अपना कोनाहुँके चलै छै दिन गुजारा चलि जाइ हइ हाँ तऽ कि बात आओर